हांवें ओला कॅबाचेर बूक केल्ली खंय पावलो रे तूं आतां जाली तीन हांवें केल्ली अडेजांक बूक अर्दो वर असोत हांव वाट पळयत उबो रावूं तुजी खंय पावला तूं कितले मेरेन पावतलो तूं